हांवें एक जिन्स पॅण्ट ऑर्डर केल्या हालींच आनीक अशें बरें सातशें रुपयाचे वयर आसा तें पयशांनी आनी म्हाका दिसतालें अशें बरें येतलें म्हूण कलर बी अशे मोबायलाचे पळोवपाक बरें दिसतालें आनीक नीव पेटर्न न्ही म्हणून मारया म्हटलें ट्राय करया म्हटलें नीव आयल्या आमकां ट्राय करपा कितें जालां बिकॉज आतां फॅशना आसा तो खूब मुखार पावला आसा आनीक हांवें ती ऑर्डर प्लेस केली ऑडर्र प्लेस केल्ली खरें तांची जी डिलीवरी जाता ती लेट आयली लेट आयलें की पयशे बी तेमचे डेलीवरी चार्जीस ते बी दिवपा पडले म्हाका आनीक जशें हांवें तें जिन्स पँट म्हाज्या हातीन मेळोन हांवें तें पॅकेट खोल्लें कलर जसो फ्लिपकाटाचेर दाखयल्लो तसो कलर येयलोत ना दुसरो कलर आयलो पळोवपाक सुद्दां बरो दिसूं ना जी स्टिचीस आसले पळय ते सुद्दां न्ही सारके नाशिल्ले फिटींग सारकें पफेक्ट नाशिल्लीच प्लस आनी मागीर जेन्ना हांवें तें घालून ट्राय करपा केली तेन्ना सामकें भगभगें जावपाक लागलें आनीक अशें बरें दिसना जालें सायज मारले सारकी पूण सायजी सुदा म्हाका प्रोब्लेम जावपा लागलें बरें जावूंक ना म्हाका सारकें आनीक हांवें तें आतां रिटर्न करपाचें चिंतलें आनीक रिटर्न आतां करतलें हांव करतलें म्हटलें हांवें केलें रिटर्न ऑलरेडी कळ्ळें मागीर रिटर्न केल्लें खरें बट तें येता परत येता म्हटल्या आनीक सात दीस लागले सामकें बॅड प्रोडक्ट आशिल्लो बरें नाशिल्लें तांची डिलीवरी ती त्या प्रोडक्टाची आनी क्वॉलिटी सुद्दां बरी नाशिल्ली पातळ सूत अशें आशिल्लें बरें नाशिल्लें सामकें केन्ना तें कोण घेवचेंच ना अशें आशिल्लें